म्हाका भायल्यान चित्रकला करपाची आवड म्हटल्यार खूब आसा पूण अशी केन्ना संदी मेळूंक ना आनी टायमूय मेळनासलो अशें भायर वचून चित्रकला करपाची आवड तर खूब आसा फुडें जर तर फुडाराक म्हाका संदी गावली जाल्यार खरेंच वतले कित्याक म्हाजी एक इच्छा आसा अशें भायर वचून चित्रकला करपाची आनी जिवे चित्र रंगोवप हे कितले सोंपें वा कठीण म्हटल्यार ह्या जगान सोंपें अशें कांय ना म्हाका अशें दिसता कितें तुवेन जर तर स्वता मेहनत घेतली जाल्यार तुज्या खातीर स्व सोंपें वतले स्पून फिडींग अशें कांय मेयना आनी आमी जे मोबायलार पोवन चित्रां काडटात तीच आमच्या खातीर खूब कठीण वतात आनी हे जी वे चित्रां म्हटल्यार तेज्या खातीर सारके मायन्यूट डिटेलिंग आसता ते खूब कठीण आसता जर तर तुवेन स्वता मेहनत घेवन केले करप चित्र रंगयले जाल्यार तुज्या खातीर सोंपें वतले पूण सद्द्या तरी म्हज्या खातीर म्हाका अशें दिसता तें खूब कठीण आसा कशें